बारह मार्च उन्नैस सए तीस छब्बीस जनवरी उन्नैस सए पचास पंद्रह अगस्त उन्नैस सए सैंतालिस एक अप्रिल उन्नैस सए पैंतीस एक जनवरी उन्नैस सए पचास